हा कुझु ॾींहं अहिड़ा ईंदा आहिनि जंहिंमें मां चित्र न ठाहे सघंदी आहियां जीअं कॾहिं घर जो कमु बि वधीक थी वञे त सुबुह जो न ॿारनि खे हिन स्कूल मोकिलणु नाश्तो ठाहिणु उन खां पोइ वरी रोटी घर जी सफ़ाई सभु करे कॾहिं थकजी पवंदी आहियां त पोइ मां न ठाहे सघंदी आहियां चित्र ऐं कॾहिं कॾहिं बीमार थी वेंदी आहियां त न ठाहे सघंदी आहियां ऐं कॾहिं किते ॿाहिरि वञिणो हूंदो आहे त तॾहिं बि कोनि ठाहे सघंदी आहियां त कुझु कार इहो ई कारण आहे ऐं चित्र ठाहिण जी प्रेरणा मूंखे हितां मिलंदी आहे जीअं किते एग्ज़ीबीशन में वियासीं त उते ॾिठा चित्र त पोइ मुंहिंजी बि दिलि थींदी आहे कि मां बि ठाहियां ऐं कॾहिं ईअं ई वेठे वेठे बि दिलि थींदी आहे छो त मुंहिंजो शौंक़ु आहे त मुंहिंजी दिलि थींदी आहे त मां ठाहींदी आहियां चित्र ऐं पूरे ॾींअं में मां पांजे ड्रॉइंग खे संभालंदी ईअं आहियां कि जीअं सुबुहु खां वठी बासण कपिड़ा नाश्तो रोटी सभु करे उन खां पोइ मूंखे जेको टाइम मिलंदो आहे विच जो त थोरो उन में रैस्ट कंदी आहियां ऐं हिकु ॾेढ कलाकु मां पंहिंजे ड्रॉइंग खे बि ॾींदी आहियां त मुंहिंजी ड्रॉइंग बि संभलियल हूंदी आहे मुंहिंजा कमु बि संभलियल हूंदा आहिनि मुंहिंजो शौक़ बि पूरो थींदो आहे काफ़ी कुझु ठीक़ु थी वेंदो आहे